आज की दुनिया में हिंदी भाषा बोलने वाले लोगों को बहुत ही चुनौतियों का सामना करना पड़ता है मेरी भी मातृभाषा हिंदी है और मुझे हिंदी ही भाषा बोलने में आन हिंदी भाषा बोलने में ही मुझे अच्छा लगता है मैं अपने ऑफ़िस में क्षपथ पत्र बनाती हूँ एग्रीमेंट अनुबंध पत्र बनाती हूँ लेकिन कई बार कष्टमर हमारे जो भी ग्राहक हैं वो आते हैं और हमें बोलते हैं कि मैडम हमें ये जो भी क्षपथ पत्र है वो मुझे अंग्रेज़ी में चाहिए लेकिन हम उस समय विवश विवश हो जाते हैं क्योंकि हमारे पास वो क्षपथ पत्र इंग्लिश में नहीं होता है जिसकी वजह से ग्राहक निकल जाते हैं हाँथ से तो ओ उसके बाद भी ओर मेरी लड़की भी स्कूल में जाती है उसको भी हिंदी और इंग्लिस मीडियम दोनों तरह की भाषा का प्रयोग करना पड़ता है लेकिन ज़्यादातर उसे इंग्लिस भाषा का ही प्रयोग करना पड़ता है क्योंकि आज के ज़माने में इंग्लिश भाषा वालों को ही आगे बढ़ने का मौका दिया जाता है हिंदी भाषा वालों को कोई महत्व नहीं दिया जाता है जिसकी वजह से मैं बहुत असंतुष्ट रहती हूँ